جیسے بیک چلاتے وقت کیا اہم رہنا چاہیے جیسے کہ اپنا ہیلمیٹ ہو ہیلمیٹ ضروری ہے اور ہاتھ کا موزا وہ ہاتھ کا گلف ہو اور پیر کا جوتا اوتا ہو سوج اوج جو بولتا ہے وہ بھی ضروری ہے تاکہ آدمی چلے چوٹ اوٹ نہ لگے اور گاڑی کا انسورینس اور پردوشن پیپر اور جیسے اپنا لائسنس اوئسنس رہتا ہے وہ سب بہت ضروری ہے تاکہ ٹڑیفک پولیس پکڑے تو انسان بچ بچ سکے اس سے جو اپنا ٹرے ٹڑیپھک پولیس کچھ مانگے جیسے بھائی اپنا کاغذ دکھاؤ لائسنس دکھاؤ تو اس کو ضروری ہے بائک والے جو اپنا دکھا دے اپنا انسورینس دکھا دے اپنا کاغذ مانگے جو ٹریفک پولیس مانگتے ہیں اس کو وہ دکھا دے یہ ضروری رہتا ہے اپنا ہی فائدہ رہتا ہے جیسے ہاتھ میں گلفس پہن لیے تو ہر چیز سے بچ کے کچھ ہاتھ پہ آیا تو اس سے ٹھنڈ کی وجہ سے کچھ بھی وغیرہ جیسے کہ کوئی چوٹ اوٹ سے بچ گئے ہیلمیٹ ہے اور وہ کچھ اگر یہ کچھ بھی ہو گیا گاڑی سلپ کھا گئی بیک تو گر گئے تو سر بچ جائے گا انسان کا ہیلمیٹ پہننے کا یہ ہوا اور پیر میں جو سوج پہنتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیر کا بچاؤ رہتا ہے انسان کا بائک پہ رہتا ہے بائک پہ سوج پہن لیتا ہے اس پہ بچاؤ رہتا ہے تاکہ پیر ویر میں خروچ نہ آئے اس سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے انسان کا اور ہوا جیسے کہ بائک پر یہ سب وغیرہ جیسے بائک پہ ہم تیاری کرتے ہیں سفر کے لیے جو دور سے دور کے لیے تو یہ سب ضروری ہے اپنا ہیلمیٹ لے لیجیے اور اپنا ہاتھ کا یہ لے لیجیے دستانہ بھی بولتے ہیں اور اس کو گلیفس بھی بولتا ہے وہ بھی لے لیجیے اور سوج بھی لے لیجیے جس کو پیر پیر میں پہنتے ہیں وہ بھی لے لیجیے اور پیپر گاڑی کا پیپر لے لیجیے انسورینس لے لیجیے اور جیسے کہ یہ رہتا ہے نا آپ کا وہ بنا ہوتا ہے جیسے کچھ بھی ہو اپنا گاڑی میں ضروری جو جو سامان ہے وہ سب رکھنا ضروری ہے گاڑی کے اندر تاکہ ٹریفک پولیس اس کو پکڑے نہ اور پکڑے جب تو وہ اپنا کچھ کاغذ اوغذ دکھا کے پولیس کو وہ ہیلپ کر دیتا مطلب ٹھیک ہے تو آپ آپ جا سکتے ہیں ایسا بول دیتے یہ سب لینا بہت ضروری اہم ہے کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوگا اس سے بھی آپ کو کاغذ دیکھ کے وہ انسان دوسرے پولیس اور دیکھ کے کاغذ دیکھ کے آپ کو صحیح جگہ پہ دے گا اور وہ ہوتا ہے تو اس کا آپ کا حفاظت ہوتا ہے وہ بائک پہ رکھنا یہ سب سامان اور ضروری ہے یہ سب رکھنا ہیلمیٹ ہوا ضروری اور ہاتھ میں جو دستانہ پہنتے ہیں وہ بھی ضروری ہے پیر میں شوج پہننا وہ بھی ضروری ہے یہ سب ضروری کام